जिउआव बेसेन गोनांसिन होननानै सानोब्ला जों थांनानै थानाय खौनो बेसेन गोनांसिन होननानै सानो नाथाय बिनि सेर सेरनो माखासे जोङो समाजजों गोरोबनानै थानाय हादरजों

गोरोबनानै थानाय बा समाजनि माखासे नेम खान्थिफोरजों गोरोबनानै थानाय बा बेबादिनो जोंनि खाथि खाला नसुंसे मा सुबुंफोरजों गोरोबनानै थानाय लोगोजों गोरोबनानै थानाय बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा जिउनि बेसेन गोनां होननानै सानजायो माखासे बिथिङाव जों गावखौनो बिजिरनानै नायोब्ला जोंनि जिउआ माखासे बेसेन गोयै बादिबो फारसेथिं आरो फारसेथिं जोङो बेखौ जोंनि थाखाय खाफाल गोनां होननानैबो सानना लानो हायो मानोना जों जाय जिउखौ लानानै जिउआव रंजानायखौ लाबोनो हायो जिउआव गोजोननायखौ लाबोनो हायो नाथाय माखासे बिथिङाव जोङो बेफोरखौ गासिखौबो आजावजोबनो हायाब्ला जों जोंनि थाखाय खहाबो गोनां मानोना जोंनि थांना थानायनि जिउनि माखासे ओंथिया आस'खान्दा जानो थाङो बेफोरखौ लानानै जोङो उन सिगां साननानै लानाया मोजां जे जोंनि जिउआ बबेथिं थांदों बेखौ बिजिरनानै गावखौनो गाव जोङो जोङो ओरैबादि समखौ सायख'नानै लानांगौ ओरैबादि थासारिखौ जों सायख'नानै लानांगौ ओरैबादि जिउ राहाखौ सायख'नानै लानांगौ जों बेखौनो गावनि जिउआव बेसेन गोनां होननानै साननानै लानो हायो